سستی نقل و حمل تک کی رہایشی اور قبیلے تر سواریوں کو تلاش اور میری منزل کو تلاش کرنے میں بہت زیادہ اہم ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے میں نے اپنی منزل تلاش کرنے میں سب سے زیادہ اپنی ضرورت کو مانا ہے اس کے ہی دوارا میں نے کئی بار ایک بار میں متھرا اپنا اگزام دینے کے لیے گیا تھا جو کہ متھرا سٹی سے بھی چوالس کلو میٹر دور تھا اس جگہ پر جانے کے لیے مجھ کو کوئی بھی ٹرین ریل وے اسٹیشن پر اترنے کے بعد کیب یا کار وغیرہ نہیں مل رہی تھی اور میں نے اس دوران اپنے آپ کو بہت زیادہ ہی محسوس کیا کہ مجھے صرف سستی طرح سواریاں جیسے کہ رکشا ٹیمپو اور ٹانگے وغیرہ کا میں نے مدد حاصل کی تھی جس کے دوارا میں ہی اپنی منزل تک وقت پر پہنچ سکا اگر میں وہاں پر کھڑے ہو کر کسی بڑی من سواری کا ویٹ کرتا رہتا یا بس یا پھر کیب اور کار وغیرہ کا ویٹ کرتا رہتا تو میں اپنے اگزام سنٹر پر وقت پر نہیں پہنچ پاتا